हेलो हँ मधेपुरामे नहि छै सिँहेश्वरमे छै हँ सिँहेश्वरमे छै भोला बाबाके मन्दिर पूजा मन्दिरपर अएबै तब पूजा हेतै मन्दिरपर अएबै ने तब पूजा हेतै हुँ हँ हँ तऽ आबू ने कोनो दिक्कत नहि छै अहाँ कतए छिए मधेपुरामे मधेपुरामे हँ तऽ पकड़ि लिअऽ टेम्पू टेम्पू बस टेम्पू बस ढेरिक मिलै छै हँ हँ पुजारी छिए हँ चलि आबू अँ ई मोबाइल नम्बर छेबे करल हमरा कहबै जे हम मन्दिर परिसरमे चलि अएलिए यऽ तऽ ओतए हम कोनो जे कोनो दोकानपर रहबै हम कहबै फल्लाँ आदमीके दोकानपर जे हम ओतए पहुँचि जाएब अहाँके सारा पूजा पाठके सब समान फूल पत्ती सब एतए कै के हम पूजा पाठ करै देब हँ आँए मधेपुरोमे छै लेकिन ई जे छै ने नामी गामी मन्दिर छै ने ई प्रसिद्ध मन्दिर छै हँ तऽ हँ तऽ शिवरात्रि आआरेमे डेली लाखो दुइ लाखो पाँच लाख आदमी जल चढ़बै छै हँ तऽ हँ हँ

नामी गामी मन्दिर छै एँ नहि कहाँ पुरलै यऽ आँए उँहुँ एँह हेलो ओ घुमबै फिरबै तऽ पूजा पाठ कै लेतिए तब खै पी लेतिए तब मेला घुमतिए पूजा पाठ करैके बाद तऽ भुखल पेट घुमैमे मेला देखैमे नीक नीक लागत हँ लोक जे हँ ओन्नै दोकानपर जएबै समान खरिदै ले कोनो मनिहाराके तऽ के ओन्नै भूख लागल रहत कि समान देखैमे निके नहि लागत पेट भरल मोन शान्त रहतै तब ने बढ़िआँसे किनबै तऽ भुखल पेट नीक लागत